ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کمال بول رہے ہیں

ڈاکٹر کمال بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ کچھ میں بہت لوگوں کو دکھا چکا فیور آ رہے ہیں اور رات اور یہ دن میں نہیں ہوتا ہے فیور رات میں ہو جاتا ہے اور پیٹ میں درد رہتا اور سر میں بھی درد رہتا ہے میں بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن آرام نہیں ہو رہا ہے اس کے اس کے لیے آپ کے کسی نے مجھے سجیسٹ کیا تھا میں نے لگ بھگ ڈاکٹر صاحب دن ہو گئے جی جی جی جی ہوں ہوں جی جی جی جی ہاں ہاں نہیں نہیں نہیں نہیں وہ نہیں ہے فیور فیور زیادہ ہو جاتا دس پندرہ دن ہو گئے دس سے دس پندرہ دن کے آس جی جی ہاں ایک دو جگہ کرایا تھا لیکن کچھ کرائے تھے ڈاکٹر صاحب ہوں

نہیں کھانسی نہیں ہوتی ہے

اچھا اچھا اچھا جی جی جی جی جی جی ٹھیک ہے اچھا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے سر تو میں شام کو آتا ہوں آپ کے پاس ٹھیک ہاں ٹھیک ٹھیک اوکے اوکے بالکل